आइकाल्हि पहिनेसंँ बहुत तकनीकी व्यवस्थामे सुधार भेलैए आब तऽ मोबाइलसंँ घरेसंँ बैसल बैसल टिकट कटि जाइ छै आइकाल्हि अहाँकेँ गाड़ी कतऽ यऽ केम्हर जा रहल यऽ से घरेमे बैसल अहाँकेँ पता लागि जायत अहाँकेँ कोन जगह पर गाड़ी अनलोड भेलैए कोन जगह पर लोड भेलैए सब चीज अहाँ देख लेबै ओकर बाद अहाँकेँ रास्ता बतबैके काज नहि आइकाल्हिके युग एहन भए गेलैया जे जीपीएसके कारण गाड़ीमे बैठल रहै छै आ गाड़ी बतबैत रहै छै जे अहाँकेँ केम्हर जेबाक यऽ अहाँकेँ गन्तव्य स्थान पर पहुँचा दए छै अहाँकेँ पूछै पाछैके जरूरी नहि यऽ आइकाल्हि एहन एहन तकनीक भए गेलैए जे अहाँके गाड़ीमे केओ टच करत तऽ अहाँकेँ जिम्मामे मोबाइल जे यऽ ताहिमे आवाज करै लागत एहि दुआरे आइकाल्हिके व्यवस्था ई तकनीकी व्यवस्था बहुत सुन्दर भेलैए ई ट्रेन बस फ्लाइट सबमे भेलैए आ एहिसँ बहुत व्यक्तिकेँ बहुत लाभ पहुँचलै